असांजो मनपसंद कलाकार असांजो संत कंवर राम साहिब आहे हुनजी ख़ासि पोशाक असांखे ॾिसी करे असां हेॾो ख़ुशि थींदा आहियूं हेॾो भॼन सुठा ॻाईंदा आहिनि हुन ई आर्ट केॾी आहे छेर पाए करे नचंदा आहिनि हुनजी असां हुन प्रभावित थी वेंदा ऐं पेर में छेर पातल हूंदी अथनि घूंघरूं उहे ॾाढा बढ़िया लॻंदा आहिनि असां हुनखे ॾिसी करे पसंदि कंदा आहियूं ॿियों असांखे कुझु न वणंदो आहे हुनखे ॾिसी करे ई असांजो मनु एतिरो गदगद थी वेंदो आहे असां संत कंवर राम ई असांजो मनपसंद असांजो भॻवान जो आहे असांजो असां असांजो हुनजो तेरहीं अप्रैल जो मल्हाईंदा आहियूं संत कंवर राम जो जनमु ॾींहुं ॾाढो बढ़िया सां डांस थींदी आहे ॾाढे सुठे नमूने सां नचंदा टुपंदा आहियूं ख़ुशी मल्हाईंदा आहियूं ऐं हुनजी छेर पोशाक ॾिसी करे असांखे प्रभावित थी वेंदा आहियूं असां ॾाढो ख़ुशि थींदा ऐं हुनखे ॾिसी करे संत कंवर राम जो हुन उन्हीअ पद चिन्हनि ते असां हलूं असां ॿारनि खे सॼी कहानी ॿुधाईंदा आहियूं कहिड़ो न साईं भॻवान हुओ भॻत राति जो थींदी आहे असां हुन भॻत में सभु ॿारनि खे वठी वेंदा आहियूं परमात्मा जो नालो हिन बहाने असांखे याद बि थी वेंदो आहे कि असांजो बि कोई हुओ भॻवान सिंधिनि जो भॻवान संत कंवर राम और असां झूलेलाल मेले में असां मतलबु वेंदा आहियूं झूलेलाल मेले में उते बि असां संत कंवर राम जो असां प्रभावित करे मुर्ति जो ॾेखारींदा आहियूं ॾिसंदा आहियूं असां